भारत मे बहुत रास व्यापारी उद्योगपति आ नेता एहन छथि जे टेक्नोलॉजी शिक्षा मनोरञ्जन व्यापार आ परिवहन जेहन क्षेत्रमे भारत केँ बहुत तरहसँ बदलि देलखिन देने छथिन जाहिमे हमरा सभके क्षेत्रमे गुलाब यादव छथि जे बिजली परिवहन क्षेत्र जेना सड़क सभमे बहुत जादा काज केलथि हँ बदलि देलखिन हँ और बहुत तरक्की हमर क्षेत्र कऽ रहल अछि और ई शिक्षो पर काज केलथि हँ हँ तऽ जेनाकि हमर सभके इसकुल सभ छल तऽ वो छलए तऽ ओकरा टेन टुयेल्व तक भऽ गेल मतलब हम गाममे रहिकऽ पढ़ि सकै छी जे बाहर जाय के एथी मे नहि अछि तऽ मतलब कि बहुत ज्यादा हमरा सभकेँ क्षेत्रमे विकास भऽ रहल अछि और हमसभ प्रगतिकेँ राहमे छी आगू हमर सभकेँ शिक्षा व्यवस्था सुधरै सँ उद्योग धन्धा मनोरञ्जन व्यापारो सभमे तरक्की होएत आओर एगो काज हमरा सभके क्षेत्रमे भेल हँ जे इसकुल कॉलेज मे जीमके व्यवस्था देल गेल हँ जे मतलब आइकाल्हि केँ डेट मे स्वास्थ्य बहुत जादा मायने राखैया आ स्वास्थ्यके लेल व्यायाम जरुरी रहैया जाहिमे आइकाल्हिके चीज लऽ कऽ आदमी जादा आकर्षित होइया तऽ ओ दल गेल यऽ जे बच्चा या फेर जे नवयुवक छथिन ओ ओहिसँ उत्साहित हैतथि आओर नहियो हुनका ई व्यायाम सभसे नहि ठीक लागै छनि तैयो ओ ओ चीज कऽ देखैकेँ लेल प्रयोग कऽ कऽ देखैकेँ लेल ओ उत्साहित भऽ कऽ अपन व्यायाम सभ करता आओर फिटनेस हुनकर रहतनि